आप न पाले पाले डूं हिन कहावत जो मतिलबु आहे त जेको पाण खे नथो पाले सघे उहो ॿियनि खे छा पालींदो इन करे इहा कहावत चई वई आहे अंधनि में काणो राजा काफ़ी सारा मूर्ख वेठा आहिनि लेकिन उन में हिकु होश्यारु माण्हू आहे जंहिंजी सभेई सारा कंदा आहिनि उन लाइ इहो चयो वेंदो आहे अंधनि में काणो राजा पराए महल खे ॾिसी पंहिंजी भुंगी न डाहिजे इन खे चयो वियो आहे त माण्हू लालच करे ॿियनि वांगुर ठहण था चाहिनि हुननि खे लॻे थो असां बि अमीर माण्हुनि वांगुरु अमीर ठही था सघूं ऐं हुन मुताबिक उहो उन वटि जेको बि हूंदो आहे उहा बि जुआ में या शराब में विझा विञाए वेंदा आहिनि इन करे चयो वेंदो आहे पराए महल खे ॾिसी पंहिंजी भुंगी न डाहिजे छाकाणि त पंहिंजी भुंगीअ में सूखी रोटी बि मिठी लॻंदी आहे असांखे अहिड़ो न करणु खपे